पसंदीदा जगह हमर सिक्किम दिस दार्जिलिंग दिस रहै बड़ा नीक ओतुका जे वातावरण ओतुका जे दृश्य परिदृश्यसभ जे नजर आबैत रहैय सूर्य उगते सूर्यके जे देखैत रही से बड़ा नीक लागय मनके जे छै ओ एतेक आनंदित कए दैत रहय जे कहि नए सकैत छी तकर बाद अहाँ दक्षिणके साइडमे हम ऊटी भी घुमलहुँ बड़ा ओहो पसंदीदा जगह बड़ा मार्मिक जगह जे मनके शांति एकदम बहुत शान्ति ओमहर मिलैए उत्तराखंड गेलहुँ उत्तराखण्डमे भी बहुत एहन यऽ बद्रीनाथ

बड़ा निक रहय तकर बाद अहाँकेँ दिल्ली भी गेलहुँ दिल्ली भी अच्छा जगह छै

बड़ा सुन्दर दार्जिलिंग जगह यऽ मार्मिक जगह यऽ उत्तराखंडके भी बहुत बड़ा नीक यऽ